हमारे पास टेबल भी है सोफा भी है और डैंग टेबल भी है चौकी भी है सब चीज़ है सागमन के लकड़ी का है पचास हज़ार का सोफा है तब महंगाई तो है ही ना है सागवन की लकड़ी बहुत महंगी होती है वही महंगाई है महंगाई तो है ही है उसी का एक है उसी से सब लकड़ियाँ का है टेबल है डाइंग टेबल है चौकी है कुर्सी है ओ भी थोड़ा थोड़ा कम है चालीस है चालीस है मतलब आपको लेना होगा तो थोड़ो थोड़ा हज़ार दो हज़ार कम भी कर सकते हैं मिल जाएगा सब मिल जाएगा हाँ हाँ सब मिल जाएगा हाँ वही अरे वह भी है सब है हमारे पास सुन्दर सुन्दर खूब बढ़िया बढ़िया डिजाइन का बे बेड है ड्रेसिंग टेबल है सब चीज़ है हमारे यहाँ ओ भी दस दस हज़ार का मिलेगा हाँ हाँ दस दस हज़ार का मिलेगा लकड़ी तो महंगा है ना कितना महंगाई है जलवने वाला जलाने वाला लकड़ी अगर किनोगी तो ओही ऊ अरे वही लकड़ी महंगा मिलेगी यह तो सब मतलब बनाने वाली लकड़ियाँ हैं बनाकर शीशा लेड लगाना है सब चीज़ उसी पर न जोड़ा जाएगा सागवन है सेखुआ है कदम है जामुन है आपको हाँ नमस्ते